आयदनांत धुवपा खातीर पयलीं आयदनां साबू आनी स्पोंज वा स्क्रबर एकठांय करात जेवणाचे कुडके काडपाक आयदनां उश्ण उदका लागीं धुवपाचें तिसरो स्टॅप स्पोंजाचेर वा सरळ आयदनाचेर थोडो डीश शाबू घालचो स्क्रब आयदनाचें स्क्रब घेवन ग्रीस आनी खाणाचें दाग काडून उडोवचे शाबू काडून निवळ उदकान धुवप निवळ टावलान आयदनां सुकोवचें आनी जाग्यार दवरपाचें तेलकट आयदनां निवळ करपाक डिश शाबू वा गरम उदक वापरूं येता शाबू तेल मोडपाक आदार करता आनी गरम उदकां लागून तें काडप सोपें जाता चड कठीण ग्रीस करपा खातीर स्क्रबर वा तिक्याची लोकड वापरूं येता